जय झूलेलाल मां कुझु ॾींहं पहिरियों ई हिक नई उपकरण वरितो पांजे रंधिणे में उहो हुओ इलेक्ट्रिक फूड चोपर माना जेका लाइट्स सां हलंदो आहे भाॼियूं कटण जी मशीन सवले शब्दनि में चवांव त त मूंखे हुओ जाम वणियो अॼुकल्ह असांखे सॼो ॾींहुं रंधिणे में भाॼियूं वढण जो कम थो रहंदो ई आहे सभु माइयुनि खे सॼो ॾींहुं इहोई चिंता रहंदी आहे की एॾी भाॼियूं कीअं वढजंदियूं केॾो टाइम लॻंदो भाॼियूं वढण में भाॼियूं वढियूं तॾहिं वञी करे असां भाॼी चाढ़ियूं भली कुकर में विझणी आहे पर वढियल त हुजनि पहिरियों त हुनजे लाइ हीअ वारो जेको मां तव्हांखे उपकरण ॿधायां थी हीअ त वरदानु समान अथव मां त चवां हर रंधिणे में इहो त हुजनि ई घुरिजे हाणे मूंखे कोई बि भाॼी वढण में ख़ाली ॿ या टे मिंट लॻंदा आहिनि भाॼी छिले करे हुननि जा टुकड़ा करे मां हुनमें विझां हुनखां पोइ इलेक्ट्रिक मना लाइट्स सां हले थो त बटण दबायण सां ई उहो चालू थो थी वञे तव्हांखे जेतिरी नंढी या वॾा तव्हांखे टुकड़ा करणा हुजनि तव्हां ओतिरो हुनखे हलायो जेतिरो वधीक देरि हलाईंदो ओतिरा ई हुओ सना गतरा थींदा वेंदा हुनमें मां बसर वढियां तोरियूं वढियां वरी हुनखां पोइ टमाटा बि वढिजी था वञनि हुनमें तव्हांखे जेका भाॼी खपे हुनमें हुन सना सना हुन टुकर वॾा टुकर सभु थी था वञनि त मुंहिंजो कमु रंधिणे जो एॾो सवलो थी वियो आहे हाणे मुंहिंजी सॼी मगज़मारी ख़तम थी वई आहे हाणे ॿार कुझु बि फ़रमाइश था कनि मम्मी पिज़्ज़ा घर में ठाहे ॾिए त मां चवंदी आहियां बाबा छो न शिमला मिर्च गजरां बसर टमाटा सभु मां त हुनमें ई फटाफट मां हुनमें कटे छॾींदी आहियां कोई टाइम ई नथो लॻे ऐं सभिनीनि खां वॾी ॻाल्हि उहो एॾो मना सेफ आहे की ॿार बि हुनखे हलाइ था सघनि ॿारनि खे बि हुनमें कटण में कोई ॾुखियाई कोन्हे न त छुरी ऐं हुअ कटे कटण वेहिनि त हा असांखे भओ थींदो ऐं कई ॿारनि खे किथे लॻी न वञे छुरीयुनि सां किथे हुनजा हथ कटिजी न वञनि पर हीअ कीअं जाम सही आहे त मां चवंदमि की तव्हां बि हीअ वारो उपकरण पंहिजे रंधिणे में खणी अचो वठी अचो ऐं तव्हां बि हुनखे वापरायो ऐं पोइ तव्हां बि ज़रूर मूंखे ॿुधाएजो की तव्हांखे कीअं लॻो जय झूलेलाल